हमरा एहिठाम तऽ बाढ़ि आबि गेल छै हॅं बाढ़ि तऽ आबि गेलै आइ तऽ करीब दस दिना भय गेलै हॅं चीज सभ बहि गेलै माल जाल बहि गेलै सभ दहा गेल बकरी तकरी माल जाल सभ दहा गेलै घर आर भसि गेल हॅं रोड पर छी सरकार किछु नहि दय रहल यऽ हॅं पुरा डुबल छी रोड पर आबै छै डगर पर आबै छै जतऽ काज छै ततऽ आबै छै सरकार किछु नहि दय रहलै हँ हाॅं बान्ध पर रहै छी भोजन भात कोना चलै छै सरकार नहि किछु दय रहलै हँ धिया पुताकेँ खिलाबै छै दुकानसँ चुड़ा लयकऽ हॅं नहि भोजन नहि भेट रहल छै भेटैया जे सभकेँ नहि दैया ककरो ककरो दैया हॅं जे पाछा रहै छै ओकरा नहि भेटै छै

सरकार सरकार दैये नहि रहल छै ठीक छै पहुँच नहि अखन तऽ पहुँच नहि रहलैया दोसर गाममे आयल यछि नहि एहि गाममे नहि आएल हँ हॅं

कष्ट होइबे ने करतै सभ किछु भसि गेल हँ तऽ धिया पुता भुखल रहैया सरकार नहि कोनो चीज दय रहलै हँ तैं हमसभ तऽ ढ़ेरीक परिवार छी आठगो छी हॅं हॅं नहि कोई नहि पहुँचलै हँ

हाँ हॅं हॅं हमरा हॅं हॅं छैबे ने करै सभ तऽ नहि कोई देख रहल यऽ हॅं हॅं ठीक यऽ बादमे गप करै छी